जी भारत में सब से लोकप्रिय खेल जो हैं कई प्रकार के हैं भारत में हर प्रकार के खेलों को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय ढंग से खेला जाता है भारत में हर प्रकार के खेलों को महे महेत्वपूर्ण समझा गया है और उन पर ज़ोर दिया जाता है यहाँ पर भारत में खेलो इंडिया का एक आयोजन भी किया गया था जिस में तरह तरह के प्रकार के खेल खेले गए थे इस में हज़ारों बच्चों ने बहुत बच्चों ने इस में भाग लिया था तो देखिए खेल के मामले में भी जो भारत है ख़ूब उन्नति कर रहा है आगे बढ़ रहा है और किसी भी क्षेत्र में जो भारत है वो पीछे नही है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जो खेल है जैसे कि हाॅकी है फुटबॉल है क्रिकेट है बैडमिंटन है टेबल टेनिस है हर तरह के खेलों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण समझा जाता है और हर तरह के खेलों में यहाँ पर लोगों को रुचि है और लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं